चोवीह जान्युआरी ॿ हज़ार एकवीह हिकु मार्च ॿ हज़ार ॿारहां मे ॿ हजार पंद्रहां पंद्रहां जुलाई ॿ हज़ार चारि नव जून ॿ हज़ार छह